हमसब मुजफ्फरपुरके जजुआर गाममे रहै छी जे कि मुजफ्फरपुर जिलाके जजुआर गाम बहुत बड़ा गाम छै ओहि गाममे कोनो भी सामान लाबऽके लेल बहुत ही कठिनाइके सामना करऽ पड़ै छै आओर यहाँ जजुआर गाममे बस गाड़ी बाँकी कोनो भी वाहनके ज्यादातर साधन नहि छै आओर एतऽसँ अगर हम कोनो बेवसाइ शुरू करै छी तऽ हमरा सामान लाबऽके लेल बहुत दूर जाइ पड़त आओर एतऽसँ साधनो नहि छै ओतेक कोइ भी बस गाड़ी कोनो भी चीजके हमरासबके पास साधन नहि अछि या फेर बहुत गाममे छोट मोट गाम छै ताहिमे बहुत साधन छै बस गाड़ी हरेक मिनटपर मिलै छै आओर हमरासबके दिक्कत नहि होइए आओर हमरासबके जजुआर गाममे से साधन एतऽ नहि अछि सड़कोके नालाके जेना कि बहुत किछु छै जजुआर गाममे ओतेक किछुके साधन एखन नहि छै आओर ई गाम मुजफ्फरपुरके एक मुजफ्फरपुर जिलाके जजुआर गाम बहुत ही बड़ा गाम छै ई गाम एतेक बड़ा छै कि मानू तीन चारि गामके मिलाकऽ एकटा ई अकेला गाम छै ई जजुआर गाम तीन पञ्चाइतके अइ आओर जेना हमसब किराना दोकान खोलै छी तऽ ओकर सामान लाबऽ लेल हमरासबके दूरी जाइ पड़त आओर हमरासबके कोनो भी वाहनके सुविधा नहि अछि आओर सामान लाउ फेर भाड़ा लगाउ फेर जाउ फेर सामान लिअऽ अगर कोइ गलत सामान पकड़ा गेल फेर ओकरा रिटर्न करऽ जाउ फेर आउ फेर अगर लेट रास्तामे भऽ गेल तऽ कोनो गाड़ीवला नहि भेटैत रहै छै जे हमरासबके घर तक लऽ कऽ आबै रुपैओ लऽ कऽ किएकि लऽ कऽ कि रोडोके सुविधा नहि छै यहाँ तक ओहिके अलावा सामानके तऽ महगाइ छैए तहन सब लऽ अबै छी कोनो कोनो सामान आओर ओ खराब भऽ जाइए फेर ओ रिटर्न नहि होइत रहै छै फेर सोचऽ पड़ै छै जाइ लेल नहि तऽ एहिना गाड़ी मिलल किछु तऽ लोक चलि गेल अपन लऽ कऽ चलि आएल बट एहन कोनो साधने नहि छै एतऽ पर ओहिके लऽ कऽ हमरासबके बहुत ज्यादा दिक्कत होइए सामान लबैलए हमसब कोनो भी बेवसाइ स्टार्ट करै छी बेवसाइ तऽ ओहिमे हमरासबके बहुत कठिनाइके सामना करऽ पड़ैए कहीँपर भी जाइ आबऽ लेल बहुत ज्यादा किएक लऽ कऽ एतऽ कोनो गाड़ी घोड़ाके साधने नहि छै कोनो सामान अगर गलत पकड़ा गेल तऽ फिर अहाँके राखऽ पड़त आओर ओकरा

बहुत तरहके लोक छै आओर हमसब बेवसाइ करै छी आओर हमरसबके एतऽ पर एतेक ज्यादा कोनो भी गाड़ी घोड़ाके साधन नहि छै जाहिसँ कि हमसब जाउ बेवसाय स्टार्ट कऽ लिअऽ केओ भी चला लेत पर एतऽ पर एहन किछु नहि होइ छै एतऽ पर किछु करै लेल सोचऽ पड़ै छै